شادیوں میں لوگ لڑکی کو مہندی لگاتے ہیں اور پھر اسے سب سے پہلے اسے ہلدی لگاتے ہیں پھر اس کے بعد مہندی لگاتے ہیں اور پھر شادی کا کھانا بھی کافی اچھا ہوتا ہے اور مطلب جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ تو اپنی پوری محنت ہی لگا دیتے ہیں اس میں ایک ٹائم کا کھانا شادی کا کرنے کے لیے پوری محنت گنوا دیتے ہیں اپنی پوری زندگی کی اور بڑے بڑے گھروں میں تو جیسے کہ مہندی کے ٹائم پہ بھی کافی شور شرابہ ہوتا ہیں دیک ڈبے لگاتے ہیں ناچ گانا ہوتا ہے اور اور ہلدی کے ٹائم پہ بھی کافی ناچ گانا ہوتا ہے اور ان کے مطلب شادیوں میں بھی کافی اچھی خاطر داری ہوتی ہے مہمانوں کی اور کافی ویرائٹی کے کھانے ہوتے ہیں جیسے قورمہ ہو گیا مٹر پنیر ہو گئی ہندؤوں کے لیے الگ مسلمانوں کے لیے الگ کافی مہمانوں کو بلاتے ہیں وہ اپنی لڑکی کی شادی ہو یا لڑکے کی شادی ہو تو